एतौ बिहार राज्यमे तऽ कोनो जादा फैक्ट्री जादा नहि छै एहि खातिर बेसी काज नहि मिलल मजदूरसभ करतै की एहि खातिर कतेक मजदूर या पढ़ल लिखल युवो सभ दिल्ली चलि जाइ छै कमबै लए आ दिल्लीयेमे ओ कोनो कम्पनी जेनाकि एक्सपोर्टक कम्पनी भऽ गेलै रिलाइंस कम्पनी भऽ गेलै कोनो एहन इत्यादि कम्पनीसभमे ओ सभ काज करैया ओतय काज कऽ कऽ ओ दस बारह हजार पंद्रह हजार कमेलक कोइ खिलौना फ़ैक्ट्रीमे चलि गेल ओतऽ खिलौना बनेलक खिलौनाके कोइ पैके करैत रहैया कोइ किछु जेनाकी ओ क्रॉकरीके फ़ैक्टरीमे चलि गेलै क्रॉकरीय बनबै छल उनके पैक करै छल या सभमे करय खातिर दिल्ली गेल यऽ ऐहि कारणसँ बिहारमे कोनो रोजगार नहि छै एकर कोनो फैक्ट्री नहि छै एहन जतय मजदूर काज करतै बिहारमे एहि खातिर लोक छै बेसी दिल्लीक प्रति गेल कमबै लए जे बाहर कमायब तऽ गाँव बेसि कऽ की करता एहि खातिर दिल्ली जाइया कमबै लए या सभ मुख्य कारण छै